महाराज ठेकेदार साहब केह् हाल चाल ऐ हां जी हां ओह् मेरी थोह्ड़ी सेह्त खराब होई गेदी नी मेरा बिलकुल खतम होई गेदा

अच्छा अच्छा समझा ना थुआढ़ी गल्ल बी पुज्जी जाह्ग रेता अज्ज दपैह्रीं तक किन्ना टैम होंदा हां समझी गेआ थुआढ़ी गल्ल सत्त बारां होंदे नी इक बजे तगर रेता पुज्जी जाह्ग ते दिक्खो हां तुसेंगी पता कल अपना कल जाम बी ऐ हा कन्नै सेह्त बी खराब होई गेदी ही कल बड़ी ते महां इ'यां महां थोहड़ा बहोत होन दित्ता मिगी नि ना हा पता बिलकुल खतम होई गेदा कल कम्म निं चलग अग्गें चाल रुकी गेदी चाल थुआढ़ी इक बजे दे बाद चली पौनी दबारै इ'यै होई सकदा हून समझी गेआ मगर हून दिक्खो हां जेह्ड़ा लोकल जेह्ड़ा रेता थ्होेना नी ओह् ऐ गै कुदै ऐ गै निं ओह् रेता दूरा दा थ्होना तां गै इक अ'ऊं कोशश करगा कि बारां गैरां बजे कन्नै तुसेंगी लेआई सकै गड्डी भखाइयै लेगा ते भखाइयै आहनगा बापस ट्रैक च भरियै मगर रेता कड्ढना नि ना होआ दा रेता कड्ढनै आस्तै बी अपने बंदे चाहिदे दरअसल बंदे अज्जकल थ्होंदे नी मेरा रेता कदें तुसेंगी डस्ट लग्गी मेरा रेता खराब रेता में आह्नी दित्ता तुसेंगी ओह् ध्याड़ियै दा स्हाब ला करो देई ओड़गे उ'नेंगी पंजाह् पंजाह् रपेऽ घट्ट उ'नेंगी पता फ्ही बेह्ले बैठे दे सवेरे दे ओह् समझै दे नी तुस हां उ'नेंगी केह् सनाई ओड़गे भई जादै घाट्टै उप्पर उ'नेंगी निं रक्खना ना आपूं रौह्ना ठीक ऐ नी निकलना निकलना ऐ अं'ऊ सिद्धा रेता सटाई ओड़गा नी तुसेंगी जित्थें पैह्लें सटाया उत्थै सटाना नी ठीक ऐ ते चलो कोई निं समझी गेआ मिगी लगदा थोह्ड़ा बहोत रेता होना कम्म कल तक निं होआ बिलकुल सम्भी गेआ रातीं तुसेंगी रातीं तुसेंगी पता रातीं बंदा सीरियस गल्ल घट्ट गै करदा रातीं बंदा कुदै होर पुज्जे दा होंदा भी एह् नेहियां गल्लां करना पौंदियां दिनें दपैह्रीं गै

चलो अपने हा कोशिश करना जिन्ना ठीक ऐ